اردو کے بارے میں لوگوں کو کافی غلط فہمیاں ہیں کئی لوگوں کو الگ الگ غلط فہمی ہے لیکن جو ایک سب سے زیادہ دیکھی جانے والی جو لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ مانتے کہ اردو جو ہے خالی مسلمانوں کی زبان ہے لہٰذا آپ سب کو ہم بتانا چاہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے اردو ہر ایک بھارتیہ کی ہر ایک ناگرک کی زبان ہے اور کوئی بھی اردو بول سکتا ہے کوئی بھی ہو کہیں کا بھی اور اردو ایک بہت ہی میٹھی زبان ہے تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اردو خالی مسلمانوں کی زبان ہے ایسا نہیں ہے مسلمانوں کی زبان عربی ہے اردو سب کی زبان ہے اور یہ کافی اچھی زبان ہے اور دوسری بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اردو خطرے میں ہے تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اردو خطرے میں نہیں اردو قطرے قطرے میں ہے اور اردو ختم نہیں ہورہی بالکہ اردو جو ہے لہٰذا جیسے پہلے تھی ویسے آج بھی ہے لیکن یہ ہے آج کے کچھ لوگ اسے اتنا نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو ہم لوگ کو یہ چاہیے کہ ہم اردو کو جو ہے وہ پھیلائیں لوگوں میں اور جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کو انٹروڈیوس کریں آج کل کے یوتھ میں